ठाई मार्च उन्नी सौ सतानमें पंजी अगस्त उन्नी सौ नड़िन्नुएं ग्यारह् मार्च दो ज्हार बाई चार जून दो ज्हार सत्त सत्त दिसम्बर दो ज्हार दो